ریاست تلنگانہ میں سب سے مشہور جو ہے وہ کرکٹ بھی کبڈی بھی ہے اور اور ہاں کشتی وغیرہ بھی ہے باکسنگ بھی ہے جو یہاں پر سب سے زیادہ کی جاتی ہے